हा मां बचपन में मां ड्रॉइंग मुंहिंजो भाउ मूंखे सेखारींदो हुयो और इलाही मुंहिंजो शौक़ु बि हूंदो हुयो कि मां कंदी हुयुमि इस्कूल में मूंखे उते हिकु क्लास हलंदी हुई त उते मैम जन बि सेखारींईंदियूं हुयूं त उन्हीअ में मज़ो बि ईंदो हुयो अलॻि अलॻि रंग बि भरंदा हुयासीं छा न ठाहींदा हुयासीं नाव बि ठाहींदा हुयासीं त पतंग बि ठाहींदा हुयासीं अॼु मां पंहिंजी धीअ जे लाइ सिकंदी आहियां त यूट्यूब खोलंदी आहियां उन्हीअ में निकारींदी आहे कॾहिं राखियूं ठाहिणियूं हूंदियूं आहिनि त कॾहिं कुझु ठाहिणो हूंदो आहे स्कूल में चईंदा आहिनि कि अॼु झंडो ठाहे अचु त अॼु हे ठाहे अचु त पोइ उन्हीअ मो मां निकारे करे पंहिंजी धीअ जे लाइ ठाहींदी आहियां और सुठो बि लॻंदो आहे इन्हीअ सां ई पंहिंजो मूंखे बि कुझु सिखण जे लाइ मिली वेंदो आहे और पहले बि मां पंहिंजे ॿार खे भई और उकसाओ करे चवंदी आयसि कि भई सिख पंहिंजो